آن لائن کپڑے خریدتے وقت آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں پکچر میں جو چیزیں شو کی جاتی ہیں وہ اصل میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ کپڑے کی کوالٹی کپڑے کی کوالٹی ہمیں پچچر میں بہت اچھی شو کرتے ہیں اصل میں وہ چیز ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے ہمیں وہ چیز یا تو بہت خراب پرووائڈ کی جاتی ہے یا پھر کپڑے کا ڈھیلاپن یا ایسی ہی چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں اور ہمیں دقت سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے وہ ہمیں سائز میں آتا ہے کپڑوں کا جو سائز دے رکھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے آڈر کیا کبھی لارج سائز ہم نے آڈر کیا تو ہمیں لارج سائز نہیں آتا ہم نے ایل آڈر کیا تو ہمیں ایم پرووائڈ ہو جاتا ہے اگر ہم نے ایم آڈر کیا تو ہمیں ایل پرووائڈ ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہمیں بہت سوچ سمجھ کر آڈر کرنا چاہیے آن لائن شاپنگ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ اپنے قریبی اسٹور سے شاپنگ کریں وہاں سے کپڑا خریدیں وہاں سے کپڑے خریدنے میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے جو چیزیں ہمیں دیکھ کر چھو کر سمجھ میں آتی ہیں وہ ہمیں تصویر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتیں